ہیلو کیا آپ اولا ٹیکسی کے ڈرائیور بات کر رہے ہیں جی میں شاہزیب خاں شاہجہاں پور سے بات کر رہا ہوں جی کل میں نے اولا ایپ پر جا کر ایک ٹیکسی بک کری تھی شاہجہاں پور سے بریلی کے لیے جو کہ آج مجھے ساڑھے دس بجے گھنٹہ گھر پہ پک کرنے کے لئے آ رہی تھی پر میں یہاں صبح سے ساڑے نو بجے کا کھڑا ہوا ہوں مجھے کوئی ٹیکسی آئی نہیں ہے یہاں تک جی ٹیکسی ٹریفک میں پھنس گئی تھی اچھا اچھا تو آپ کو کتنا ٹائم اور لگے گا آنے میں جی آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ ابھی اورلگ سکتا ہے اچھا اچھا ایک کام کریں گے آپ جلدی سے جلدی یہاں تک ٹیکسی پہنچا کر انتظام کریں گے